हमर प्रिय पोथी जे छै ओ स्वामी विवेकानन्दके आदर्श आओर जीवनी छै ई पोथीके हम लगभग हमेशा ओकरा हम पढ़ैत रहै छी ओकर कारण छै कि स्वामी विवेकानन्दजीके आदर्श हुनकर चरित्र जे रहनि ओहि पोथीके बार बार पढ़लासँ हुनकर आदर्श आओर चरित्र जे रहनि ठीक छै हुनकर जे एकटा राष्ट्रीय सोच रहनि ओहिसँ हमेशा अवगत होइत रहै छनि आओर ओ हमेशा पढ़ऽसँ कि रहै छै कि एकटा अन्दरसँ ऊर्जाके उत्साह होइत रहै छै स्वामी विवेकानन्दजीके अनुभव करऽके जे छै पोथीसँ हमेशा अवसर प्राप्त होइत रहै छै आओर ओ अवसर जे छै हमेशा अन्दरसँ ऊर्जावान बनबै छै तेँ हम जे छै हमेशा स्वामी विवेकानन्दजीके जे छै जीवनी आओर चरित्रवला पोथी हमेशा पढ़ै छिए आओर हमरा ई नीक लगैए कि ओहि पोथीसँ जे छै हमर ज्ञानके भण्डार बढ़ैत रहै छै